आतां तें हांवें डस्ट बीन हाडिल्लें तें धांकणाचें आशिल्लें पांय मारल्यार अशें उगडी जातालें तें म्हजी भुरगीं नात्रां आसा ताणीं पांय मारून मारून तें मोडलें तें धांकण आतां उगडें जालें आतां म्हाका तें ओणव घालून उगडचें पडटा तातूंत कितेंय उडोवचें पडटा आनी भुरगीं आसात तीं सामकीं धांपनात सामको वास येता सारको वास येता बी आनी आतां म्हाका सामके त्रास जाता नमातशें झांकण उगडें उरलें की सामको वास येता म्हूण आतां वाज आयला म्हूण आतां तें काडून हांव भायर उडयतां आनी नवें हाडटां